آج کے دور میں جدید دنیا میں لوگوں کے لیے تکنیکی میدان میں سب سے زیادہ اہم کردار کمپیوٹر نے ادا کیا ہے آج کے دور میں انسان ہر شعبہ میں روز بروز ترقی کر رہا ہے انسان کی روشن دماغی نے انسان کو تکنیکی میدان میں ترقی دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ سننے والے یا پڑھنے والے کو کمپیوٹر کے بارے میں پتا ہوگا لیکن ایسا ضروری بھی نہیں کیونکہ بہت سے ہمارے دیہاتی بھائی بھائیوں کو لفظ کمپیوٹر بولنا تک نہیں آتا آج کے دور میں جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کا نام زبان پر لائے بغیر نہیں رہ سکتے کمپیوٹر کی روز بروز بڑھتی ہوئی رفتار نے بہت سے ایسے کام ممکن کر دکھائے ہیں جو اس سے پہلے یا تو ناممکن تھے یا پھر اتنے زیادہ مشکل تھے کہ انہیں کوئی انجام دینے کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا کمپیوٹر سائنس وہ علم ہے جس کے تحت کمپیوٹر کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے جس میں کمپیوٹر کا ڈیزائن کمپیوٹر کے کام کرنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہے کل ملا کر آج انسان موبائل اور کمپیوٹر کے بغیر ہر شعبہ میں ہر میدان میں اکیلا کھڑا ہے